मैंने अभी कुछ समय पहले एक आदमी के साथ काम किया था वो काफ़ी सक्त था उसके काम करने का तरीका भी बिल्कुल गलत था और मुझे उसके साथ काम करने में बिल्कुल भी अच्छा लग रहा था पर काम करना बहुत जरूरी था इसलिए मैं उसके साथ में काम करना पड़ रहा था तो मुझे काफ़ी काम में समस्या आ रही थी जैसे की उसके व्यवहार में काम को लेकर उसके बदलाव में काम को लेकर उसके आलसीपन में तो जिस कारण मुझे काफ़ी समस्याएं का सामना करना पड़ रहा था और मैंने अपने काम को लेकर अड़ग था अटल था तो जिस कारण मैं अपने काम में दिन रात लगा लगा ही हुआ था निरंतर प्रयत्न कर रहा था